लाई ओड़चै योगा एक्सरसाईज़ बी योगा इक्क बड़ी बड्डी एक्सरसाईज़ ऐ योगा कन्नै केईं अंग न जेह्ड़े साढ़े ओह् इम्प्रूव होंदे खु'ल्ली जंदे अंग अंग खुल्ली जंदा योगा इक्क डे बी मनाया जंदा इंडिया च योगा डे उस दिन हर हर इक्क बंदा योगा करदा एक्सरसाईज़ करदा योगा इक्क बड़ी बड्डी एक्सरसाईज़ ऐ योगा पूरी दुनिया च पूरी दुनिया च कीता जंदा योगा डे बनाया जंदा योगा डे आह्ले दिन पूरे इंडिया च योगा हर स्कूल हर कॉलेज़ च हर इंस्टीयट्यूट च धार्मिक स्थान पर योगा कीता जंदा योगा दे केईं फा दे न केईं बमारियां दूर होंदे केईं साढ़ा जेह्ड़ा खुल्ली जंदा अंग अंग खुल्ली जंदा एह्दा योगा कन्नै योगा कन्नै केईं बमारियां दूर होंदियां केईं साढ़ा सिस्टम पूरा ठीक होई जंदा कोई गैस कोई एह् किस किस्म दी कोई दर्द होऐ जां कोई किस किस्म दी बमारियां बड़ियां दूर होंदियां योगा कन्नै साढ़े एरिया बिच योगा जोर शोर कन्नै करदे हर बंदा सवेरे उट्ठियै करदा योगा एक्सरसाईज़ करदा